लंबी बाइकिंग ट्रिप के लिए हमें एक सबसे पहले हेलमेट की ज़रूरत होती हैगी जो अपनी सुरक्षा करता हैगा और लंबी यात्रा के दौरान हमेशा अपने आसपास कुछ ज़रूरी चीज़ें होना चाहिए अगर आप बाइक लेकर घर से बाहर निकलते हैं ऐसे में अपने पास एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होना बहुत आवश्यक है जो अपनी सुरक्षा करता है हमें अपनी सुरक्षा के लिए राइडिंग जैकेट की ज़रूरत होती है ठीक वैसे ही हमारे लिए सामान तो सुरक्षित रहने के लिए लगेज कवर की आवश्यकता होती है अब सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस जगह ट्रेवल के लिए जाना है जगह के हिसाब से हम पेकिंग करेंगे और सामान का विशेष कर ध्यान रखना है ज़्यादा से कम से कम सामान में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना है ताकि हमें ले जाने में कोई दिक़्क़त न हो और आसानी से हम उसे अपने ट्रेवल में ले जा सकें फिर उसके बाद हमें खाने पीने की व्यवस्था देखनी पड़ती है वो भी अपन अपने हिसाब से अपन जिस तरह रोज़ अपन को मतलब खाने में अपना सेहत भी अच्छा रहे और वहाँ के वातावरण के हिसाब से भी खाना अपने लिए लाभदायक हो और फिर वहाँ का मौसम किस हिसाब से तो उस हिसाब से अपने को कपड़ों को रखना है अगर ज़्यादा ठंडा है मौसम तो फिर ठंड के हिसाब से अपन को कपड़े रखना है गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से बरसात है तो फिर बरसात के हिसाब से रखना पड़ता है अगर वो बड़े बच्चे हैं तो बच्चे की ज़रूरतमंदा की चीजे़ं हमें अपने पास रखना है और अपना तो ख्याल रखना ही रखना है और गाड़ी में पेट्रोल फ़ूल होना चाहिए हेलमेट सही होना चाहिए और रस्तों का दे पहले से देख लें ताकि वहाँ जाने में कोई प्रोब्लम ना हो और आसानी से अपन जिस भी जगह जाना है जा सकें